जों दैखो दुगैनो नांगौ दुगैनायाव जि सुनायाव नांगौ जोंनो आरो मैगं थाइगं सुनायावबो नांगौ आरो ओंखाम दै संनायाव दै नोङाब्ला जों जाया सबावनो दैखो नांगौ दैया जोंनि थाखाय बेसेबा मोजां बे दैया आरो संनाय खावनायावबो नांगौ जि सुनाय ओंखाम संनाय दै नोङाब्ला जाया सब मोदोमाव दुगैनोब्लाबो आरो जि माइरं मुइरं सुनाय आरो सबावबो हाबा मावनाय माबानायाव जों दै नोङाब्ला जाया जि सुनाय आरो माइरं माइला सुनाय सबावबो जोङो जि आरो दुगैनाय सबावबो दैआनो जोंनि सबावबो नांगौ जाहैयो जों मैगं थाइगंआवबो दै नोङाब्ला जाया बे दैखो जों जेरावबो नांगौ मानो होनब्ला जोङो दै नोङाब्ला जायानो सबावबो आरो जोङो दै दा दैफोर रानब्लाथाय फुख्रि फलायावब्लाबो जोङो मथरदोब्लाबो एगार हरनानै जोङो ना फिनो गोनां जायो हांसो हुंसोनो माबाब्लाबो जोंफोरो दै नोङाब्ला जाया बेयाव फुख्रियाव दै होनानैसो जोङो हांसोफोरखो फिनांगौ जाहैयो सबावनो दैखो नांगौ जाहैयो जोंनो जों मानि जोङो लोंनोब्लाबो नांगौ माइरं मुइरं सुनोब्लाबो जि जोम सुनोब्लाबो आरो जोङो मैगं थाइगं सुनो आरो जोङो सबावबो जोङो दैखौ नांथारगौ जाहैयो बेनि थाखाय जोंफोरो दैनि थाखाय नांगौ जायो आबाद खिथि मावब्लाबो दै नोङाब्ला जोङो गायनो फुनो हाया जों गोरानावथ' गायनो फुनो हायाना जों बिनि थाखायनो जोङो सबावबो दैखो नांथारगौ जाहैयो जों दै नोङाब्ला बे दैखो जोङो गांनानैब्लाबो जोङो थानो हाया बिनि थाखायनो जोङो दैफोरखौ नांथारगौ जाहैयो जों दा दैफोरा सब आथें आखाय बावबा थांब्लाबो जोङो आथें आखाय सुफैनोबो नांथारगौ जाहैयो बेनि थाखाय जोङो दैनि थाखाय बेसेबा दैखो नांथारगो जायो र' जोङो दा दैनि थाखायसो जोङो सबावबो खामानिफोरखो मावनो हायो जोङो दै नोङाब्ला जोङो मावनानै जानो हाया जेसे माबाब्लाबो सबावबो जों दैखो नांथारगो जाहैयो